اگر کوئی فوٹوگرافی کو بطور شوق یا پیشہ اختیار کرنا چاہتا ہے تو میں کچھ سادہ اور مفید مشورے دینا چاہتا ہوں شوق کو سنجیدگی سے لیں سب سے پہلے یہ سوچیں کہ کیا آپ واقعی فوٹوگرافی سے محبت کرتے ہیں اگر ہاں تو اسے صرف شوق نہیں بلکہ ایک فن اور ذمہ داری سمجھیں بنیادی چیزوں سے آغاز کریں ایک سادہ کیمرہ یا اچھا موبائل فون کافی ہوتا ہے شروع کے لیے روشنی زاویہ اور موضوع سبجیکٹ کو سمجھیں سیکھنا جاری رکھیں یوٹیوب آن لائن کورسز جیسے کورسرا یوٹیمی اور فری ورک شوپ میں سے سیکھیں اچھے فوٹوگرافرس کا کام دیکھ کر سیکھیں کہ وہ تصاویر میں کیا خاص بناتے ہیں مشق اور تجربہ روز کچھ نہ کچھ تصویر کھینچیں گھریلو چیزیں فطرت لوگ یا سڑک کے مناظر غلطیوں سے نہ گھبرائیں بلکہ ان سے سیکھیں پیشہ ور بننے کے لیے فوٹوگرافی کو کام میں بدلنے کے لیے اپنا پورٹ فولیو بنائیں شادی ایونٹ فیشن یا نیچر فوٹوگرافی میں اپنی خاص دلچسپی تلاش کریں سوشل میڈیا پر اپنا صفحہ یا انسٹاگرام اکاؤنٹ بنائیں اور تصاویر شیئر کریں